ईअं त मूंखे लिखण लाइ करे घणईं विषय आहिनि जंहिं ते मां लिखणु लिखणु चाहींदसि समाज खे उन बारे में कुझु न कुझु नई शइ ॿुधाइणु चाहींदमि ऐं समाज में उन्हनि शयुनि सां चङा बदलाव आणणु चाहींदमि पर सभिनि खां मेन शइ जेकी आहे मुंहिंजी जीवन में जेको मां चाहींदसि कि मां उन ते लिखां ऐं समाज में उन जे उन पेशे जे प्रति को नई सोच आणे सघां त हू विषय मुंहिंजे लाइ आहे महिलाउनि जे मथां नियाणियुनि जे मथां कि असांजे चाहे सिंधी समाज हुजे चाहे के बि समाज जी नियाणी या महिला हुजे उन्हनि खे घर में हिक त क़ैद करे रखियो थो वञे उन्हनि खे पंहिंजे घर जी का नौकरानी समुझी करे था हलनि माण्हू कि बराबरि माण्हू ख़ुदि जे घर जी नियाणुनि खे पढ़ण लिखण जी आज़ादी ॾियनि था घुमण फ़िरण जी ॾियनि था पर इहो चई करे ॾींदा आहिनि कि उहो जीअं ॼण त को एहसान पिया कनि असांखे पढ़ियल लिखल लाइ आज़ादी ॾई करे असांखे पहिरीं ख़ुदि जा घर जा कम कराईंदा ख़ुदि जा सभु कम कराए करे पोइ चवंदा कि हां हाणे तव्हां पढ़णु वञो ऐं अगरि असां ख़ुदि जा घर जा कम न कयासीं ऐं पढ़णु वियासं हली त असां हुननि खे अपशब्द ॻाल्हाए करे उन्हनि जो कम जीअणु हराम करे ॾींदा आहियूं जो कि असांखे न करणु घुरिजे समाज में घणईं तरह जा माण्हू आहिनि चङनि जी सोच त मटिजी वई आहे पर चङा माण्हू अॼ बि महिला खे के बि न्याणी खे का बि माई खे ख़ुदि पैर जी जूती ई समुझी करे हलंदा आहिनि कि असां हिन खे अगरि ख़ुदि पैर में विधोसीं त ईअं भाग्यशाली थी असां न बल्कि ईअं कुझु काने जॾहिं कि माईं ज़ाति ख़ुदि जो गर्भ संभालींदी आहे त ख़ुदि जा ॿिया कम बि कंदी आहे कमाइण बि वेंदी आहे उन ते जेतिरी ज़िम्मेदारियूं हूंदियूं आहिनि ओतिरी ज़िम्मेदारी हर कंहिंजे मथां कोन हूंदी आहे हर को उहो हुन तरीक़े सां ज़िम्मेदारी बि निभाए न थो सघे माई ज़ाति घर जा कम एतिरा बख़ूबी कंदी आहे कि अगरि ओड़ो को कम तव्हां मर्द खे ॾई लायो त मर्द ओतिरे सुठी तरह सां कान करे सघंदो ऐं अगरि करे बि लाहींदो त सिर्फ़ु हू हिकिड़ो ई कम करे सघंदो जॾहिं कि माई गॾ में ख़ुदि हिक कम सां गॾु ॾह कम ॿिया निपटाए लाहींदी आहे हलंदे फ़िरंदे छोकी उन खे उन शइ जी आदत थींदी आहे उन खे असां हमेशह ई चई करे मोटिवेट कंदा आहियूं कि तू त सभु कुझु करे थी सघी तू त असांजे घर जो हू आहीं जेको कम सभु करे लाहींदो आहे फ़टाफ़टि करे लाहींदो आहे अहिड़ो को कम काने जेको तू न थी करे सघी उन खे घर जे कम लाहे करे त असां ईअं इनकरेज कंदा आहियूं ईअं उनखे भावुक करे ताक़ति उनजी वधाए करे मोटिवेट करे उन खां कम कराईंदा आहियूं पर जॾहिं उनजी सक्सेस थियण जी ॻाल्हि ईंदी आहे जिते उन खे उन जा मार्ग चुनणा हूंदा आहिनि कि अॼु मूंखे कैरियर ठाहिणो आहे हिन फ़ील्ड में त होॾी महिल पाण उन खे डिमोटिवेट कंदा आहियूं उनखे ग़लति शब्द चई करे उन बारे में ग़लतफ़हमियूं उन दिमाग़ में विझी करे पाण हुन खे अॻिया वधण खां रोकंदा आहियूं छो ही शइ छो पई थिए असांजो समाज अॼु एतिरो अॻिया पियो वधे अॼु कल्ह नियाणियूं किथे कान आहिनि अॼु कल्ह नियाणियूं जहाज पई हलाइन ट्रेनूं पई हलाइनि असांजे देश जी राष्ट्रपति तक हिकु महिला आहे जेकी टे टे सेनाउनि जी मुखिया आहे जॾहिं महिला हेतिरो हदि पहुची थी सघे एतिरी वॾी पोस्ट एतिरी वॾे पद ते पहुची थी सघे त छा असां ख़ुदि जी नियाणियुनि खे थोरो सो सहयोग करे हुननि जी ॻाल्हि खे मञी करे हुननि खे थोरो अॻिया वधण लाइ करे मोटिवेट न था करे सघूं उन्हनि जो थोरो साथ न था ॾई सघूं त हीउ समाज जी असांजे ॾाढी किन्नी शइ आहे हीउ ॾाढी किन्नी हिननि जी रीति आहे कि हीउ मायुनि खे कॾहिं बि अॻिया वधणु न ॾींदा आहिनि सदाईं हुननि खे पंहिंजे पैर जी जुती समुझी करे पंहिंजे घर जी नौकराणी समुझी करे हलाईंदा आहिनि कॾहिं अगरि को उन खे सर जो ताज ठाहिण जी कोशिश बि कंदो आहे त समाज जा माण्हू चवणु लॻंदा आहिनि कि हिन खे सर जो ताज ठाहींदे न हिकु ॾींहुं मथे ते चढ़ी करे कुटंदई तुंहिंजो मथो कुटंदई छो भई असां बि त तव्हां खे सर जो ताज ठाहियोसीं पर तव्हां बि त असांजो मथो कुटो पिया पोइ असां कहिड़ो तव्हांखे लाहे करे पट ते फ़िटी कयोसीं असां बि अञा ताईं ख़ुदि जे हर परिवार खे हर ज़िम्मेदारी खे निभाईंदा पिया अचूं समाज खे बि पंहिंजी पलकुनि ते रखी पिया अचूं त इन जो मतलबु ही त न आहे कि असां कमज़ोर आहियूं माई ज़ाति खे कॾहिं बि कमज़ोर न समुझणु घुरिजे जॾहिं हूअ हर तरह जो दर्द बर्दाश्त करे थी सघे हर तरह जो कम थी करे सघे त उहा कमज़ोर न आहे बल्कि समाज में सभिनि खां शक्तिशाली हिकु औरत ज़ाति आहे हिकु नियाणी आहे हिकु माई आहे इन खां वधीक शक्ति कॾहिं कंहिं में बि न थी हुजी सघे इन करे असांखे पंहिंजी नियाणियुनि खे सदैव वधाइणो खपे उन्हनि जे कैरियर ते चाहे पंहिंजी हूअ नूंहं ई छो न हुजे ज़रूरी न आहे कि नियाणियुनि खे वधाइजे नूंहं खे न वधाइजे ज़ाल खे न वधणु ॾिजे न कंहिंजी बि नियाणी हुजे किथे जी बि आयल हुजे तव्हांजे घर में आई आहे उहा तव्हां जी ज़िम्मेदारी आहे त उन्हनि जो कैरियर बि त तव्हांजी ज़िम्मेदारी आहे तव्हां हुननि खे सहायता कंदव हुन जी सहयोग कंदा त हूअ हमेशह इहा ई ध्यानु रखंदी कि तव्हांजी इज़्ज़त ख़राबु न थियणी खपे तव्हांजो नक न कटिजणो खपे ऐं बल्कि हमेशह हू तव्हांजो मान वधाइण लाइ करे ई हर कम कंदी इन करे महिरबानी करे पंहिंजी पंहिंजी नियाणियुनि जो साथ ॾियो उन्हनि खे अॻियां वधायो उन्हनि जो सहयोग कयो